ہیلو جی بیوٹی پارلر سے بول رہی ہیں اچھا اچھا جی مجھے تو میک اپ جیسے اب یہ مینی کیور پیڈی کیور کا آپ پہلے مجھے بتا دیجیے کیا ہے اُس کا وہ پرائس کیا چل جی ہاں ہاں اچھا اچھا ہاں اچھا تو مجھے اُس کے لیے وہ کرانا ہوگا کیا اپوائنٹمینٹ کرانا ہوگا آپ کے پاس کرانا ہے تو اچھا اچھا اور وہ وہ اُس کے ساتھ مجھے فیشیل کا تھا تو فیشیل میں اور اُس میں سب میں ٹائم کتنا لگ جائے گا زیادہ اور وہ مینی کیور پیڈی کیور دونوں مِلا کے مطلب

اچھا اچھا تو مارننگ ٹائم میں ہوگا یا ایوننگ میں ہوگا کب میں ٹائم مِل جائے گا اچھا میں جب فری ہوں کر لوں گی اچھا اچھا ٹائم رہے گا آپ کے پاس

اچھا اور مہندی مہندی بھی ہوتا ہے آپ کے یہاں مہندی بھی لگائی جاتی ہے اچھا اچھا تو یہ فری اسٹیپ جو ہئیر کٹنگ کا ہے اُس کا چارجیز پتا ہوگا سب ہو جائے گا نا آپ کے یہاں اچھا اچھا ٹھیک تو ٹھیک ہے میں نہیں آپ کا نمبر میں وہ کر لیتی ہوں میں اِس پہ وہ کروں گی کال کرتی ہوں میں ٹائم کے حساب سے آپ کو ٹھیک ہے جی جی چھ سو دو ہزار نہیں اتنا زیادہ نہیں جو کم ہے اُس میں ہی کر لیجیے میڈیم والے میں اُس میں ہی کرا لوں گی جی ہاں ہاں بالکل ٹائمنگ میں وہ سیٹ کر کے میں آپ اپنا حساب دیکھ کے تھوڑا سا روٹین بتاتی ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے ایوننگ میں ایوننگ میں ہی ایوننگ میں ہی رہے گا میم ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو میم جی اوکے تھینک یو